म्हाका अशें दिसता सगळ्यांत म्हत्वाचो म्हणजे मनशाचो वेळ एकदां गेल्लो वेळ परत येना त्या खातीर मनशान आपलो वेळ सारको वापरपाक जाय बेश्टो गरजे भायर पिड्ड्यार करपाक जायना जाता तितलो आपल्या वेळाचो उपयोग करचो अशें म्हाका दिसता